वानी लिखो मूंखे हिकु ड्राइंग पसंदि हुई त मुंहिंजी मम्मी मूंखे हिकु दफ़ो स्कैच बोर्ड आणे ॾिने हुई त मां हुन स्कैच बोर्ड ते ड्राइंग कंदो रहंदो हुउसि त हिकु ॾींहुं अचानक मां हिकु सुठी ड्राइंग कई त हुन हुन ड्राइंग में उहो हिकु छोकिरो भुक भुख हिकु छोकिरो हुओ हुन जी माउ हुन खे रसोई पई खाराए इहे ड्राइंग कई हुई त जॾहिं मां पोइ अकेले वेठो हुउसि त मुंहिंजो ध्यानु मुंहिंजी ड्राइंग ते वियो त हुन ड्राइंग में मूंखे ॾिसणु आयो त उहो जामु बुखियो हो त मां हुन ड्राइंग में ॾिठो त मां ड्राइंग जो ठाही आहे हू हिकु बुखिए छोकिरे जी ठाही आहे जंहिं जंहिंजी माउ हुन खे रसोई पई खाराए त ही ड्राइंग ॾिठी मूंखे अखि में आंसू अची वियो मूंखे जामु सुठी लॻी त मां ही ड्राइंग ठाही हुई